दावबसे जायगायाव थांनो थाखाय गंसे केबनि गोनांथि जादों बेवहाय साब्रै जिरायजाग्रा केब आरो साद' जिरायजाग्रा केबनि बेसेना बेसे जागोन बेनो